हां जी जी जी मेरे अकाउंट च तुसें खाता खलाए दा हा केह्ड़े बैंक च खलाए दा सर जे एंड बैंक च खाता खलाए दा हां जी केह् चांह्दे तुस पैसे जमां कराने तुसें ओह्दे च दिक्खो थोआड़ी जानकारी के लिए सन जानकारी कल्ला दस्सां ते जेह्का तुसें सौ रपेआ जमां कराए दा हा ना ओह्दे चा पंचताली रपेऽ गेदे कटोई पचुंजा रपेऽ बचे दे तुसें घट्ट हा घट्ट मिनिमम ओह्दे च ज्हार रपेआ रक्खना चाहिदा खाते च हां इस इस स्हाब कन्नै अगर थोआड़ी डटैल डिटेल चेक करनी होए तां फ्ही ओह्दे च माइनस तुसें कोई दस बारां साल तकरीबन कोई पंज छे ज्हार माइनस तुसें होर जमां कराने पौंदा तैलुं थोआड़ा लेवल उप्पर औंदा खाता स्हेई

हां फ्ही इयां नेहा किश करने पौना दिक्खो जी सौ रपेआ नि ना जेह्का साढ़े'श जेह्ड़ा ओह् अज्ज कल दा नमां सिस्टम चले दा ज्हार रपेआ मिनिमम खाते च होना चाहिदा निं तां म्हीने दे पचुंजा रपेऽ कटोंदे हां हां बिलकुल